सर चिलरेंस फास्ट फूड से बोल रहे हो हाँ सर मुझे क्या है मेरे घर पर एक अवसर है जो क्या है सर जन्मदिन मना रहे हैं हम बच्चे का तो उसके लिए सर मुझे एक डिस ऑर्डर करवानी है आप के जो रेस्तरा है उस से वहाँ पर वो क्या है खाने के लिए तो मुझे पिज्जा और बर्गर बर्गर ऑर्डर करवाने हैं सर तो हाँ तो मुझे उसकी वो बता दीजिए आप आप के पास उपलब्धता है हाँ जी मिल जाएगी तो सर उपलब्ध है तो क्या है कि सर उस का और जो आप का जो उस में जो मात्रा आप डालोगे ना जो मसाले की जैसे उस में सर कम मसाला डालना है हाँ तो जो भी फ़ाष्ट फ़ूड जो इस में पिज्जा बर्गर दोनों ही चीज़ों में क्या है अब जो कम मसालेदार चीज़ें हैं वो डालनी है जो तेज़ तराटे वाली जो मसाले हैं उनको कम मात्रा में डालना है हाँ तो मुझे ये ये उपलब्ध करवानी है हाँ तो मुझे ओर्डर करवाना है आप इस के लिए मेरा आर्डर ले लीजिए ठीक है सर धन्यवाद